आङो बाकसायाव जन्म' जादोंमोन बा उन्दैनिफ्रायनो क'क्राझाराव सिफ्थ खालामनानै बेहायनो फरायनाय माबादोंमोन जाबाय लाइक आंना बिफानि साख्रिया बेहायमोन नालाय स' बिहाय सिफ्थ खालामनाय जाबाय आं जेब्ला स्कुल खौनो फरायाखैमोन स' बेनिफ्राय आङो स्कुल खौ क'क्राझारआवनो फरायनाय माबाबाय जाबाय आरो स्कुल जोबनायनि उनावहाय ओइस एस आरो दिग्रि फोरखौबो बेहायनो माबानाय जाबाय फरायनाय माबाबाय जाबाय आरो आं क'क्राझारावनो मासथार्स बो खमप्लिट बानायनाय जाबाय आरो दा मासथार्स जोबनायनि बोसोरसे बा बिदिनो देर बोसोरनि उननिफ्रायनो आङो मोनसे इउनिभारसिटि याव सान्स मोनदों एस ए फि ओइस डि स्क'लार दा स' आङो आंनि फि ओइस डि नि लायक रिसार्स खौ आवगायलांगासिनो दा आं क'क्राझार आवनो थानानै स' लायक आङो दा बिदिनो सामफ्रोमबो जेन'बा इउनिभाारसिटि फ्राव थांनाय फैनाय माबाबाय थायो जाबाय थायो बिदिनो क्लास लानांगौ जायो इउनिभारसिटि फ्राराव आरो बिदिनो लाइक सामफ्रोमबो बिदिनो दिउथि जागोन आरोना जेनोबा लाइक बिदिनो फुंआव फैनानै बेलासियाव माबानाय बिदिनो थांफिननाय बिदिनो सामफ्रोमबो बिदिनो जाबाय आरो बिदिनो बन्द' फोराव बिदिनो लोगोफोरजों बिदिनो आवथिं बेनि थाखाय जेन'बा ओंखारनायफोर माबाबा जाबाय बिदिनो मोनाबिलिफोराव बिदिनो सम सम बिदिनो लोगोफोरजों साफोर लोंनो बा बिदिनो माबाफोर जाग्राफोर जानो थाखाय बिदिनो माबानाय जाबाय स' दासानदि लाइक बिदिनो माने जागासिनो दं आरोना लाइक ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो बन्द'फ्राव बा बिदिनो लोगोफोरजों जेन'बा गोजानफ्राव बिदिनो ट्रेभेल बो बानायनायफोर माबायो माने जायो लाइक बिदिनो दै सेरफ्राव थांनायफोर माबायो जायो आरो बिदिनो पार्कस बा बिदिनो वाइल्ड लाइप सेनसुरिफ्रावबो ट्रेभेल बानायनो मोजां मोननो आं स' बिदिनो माबाफ्राव जेन'बा बन्द'फोराव उइकेण्डस फ्राव माबाजों लोगोफोरजों माबानाय थांनायफोर जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो थ' लाइक बिदिनो मान्दे निफ्राय थ' जेन'बा लाइक बिदिनो दिउथि सेम दिउथि यानो माबाफिन जाफिनबाय लाइक फुंआव माबा फैनाय जेन'बा अफिस आव माबाफोर फैनाय जेन'बा इउनिभारसिटि आव माबानाय जायो फैनाय आरो बिदिनो बेलासिबा न'आव थांफिननाय बिदिनो लाइक बिदिनो माबाबाय थाबाय आरोना जेन'बा सोलिगासिनो दं आरोना दा बरथ'मान जेन'बा लाइफ आ आंनिया